دہلی کا خبر رساں میڈیا صحت و تندرستی سے متعلق مسائل کا احاطہ کیسے کرتا ہے اگر اس پہ بات کی جایے تو سب سے پہلے جو میڈیا ہوتے ہیں ان کا جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے صحت و تندرسی سے متعلق مسائل کا احاطہ کرنے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہوسپٹل کا دورہ کرتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہیں مریض سے ملتے ہیں اور جو بیماری ہوتی ہے ان کا جائزہ لیتے ہیں وہاں کی سہولیات کیا ہے مریضوں سے متعلق مریضوں کو کون سی سہولیات فراہم ہے اور کون سی سہولیات فراہم نہیں ہیں اس کے بعد ڈاکٹر سے ملتے ہیں اور اس بیماری کا تجزیہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اگر یہ بیماری ہے تو یہ بیماری کا سلوشن کیا ہے یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے اور کیا مریض کو پراپر گائیڈنس مل پا رہی ہے یا مریض کو پراپر ہیلپ مل پا رہی ہے کہ نہیں ان سب چیزوں پہ بات کی جاتی ہے اور پھر وہ ڈاکٹر سے صلاح لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ایک ریپورٹ تیار کرتے ہیں اور پھر وہ ریپورٹ جو ہوتا ہے عوام کے سامنے آتا ہے اور اس ریپورٹ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جو بیماری ہے اس کا کیا سلوشن ہے ڈاکٹر اس بیماری کو اس بیماری سے لڑنے کے لیے کیسے قدم اٹھا رہے ہیں اور مریضوں کو کیا سہولت مل پا رہی ہے اور جو عوام ہے اس سے وہ کیسے اویئرنس پھیلانے کا کام کر سکتی ہے